हमरा यहाँ गाँव समाजमे गाड़ी घोड़ाके बहुते तरहसँ महत्व देल जाइ छै जैसेकि एक जगहसँ दोसर जगह जाइके है तऽ यदि गाड़ी घोड़ा नहि रहै छै परिवहनके व्यवस्था नहि रहै छै तऽ बहुत ही जादा दिक्कत होइ छै अइके चलते हमरा सब ई परिवाहनके बहुत ही जादा महत्व दै छी जेकि हमरा सबके एक कम समयमे एक जगहसँ दोसरा जगह ले जाइमे भी सक्षम छै आओर अयकर बहुत ही जादा गुण गुण छै ई एक समयमे ही कितना जगह जा सकै छै